हॅलो हॅलो दिव्या उलयता हांव पुर्वी उलयतां आनी हांव न्हय हालींच हांव न्हय हालींच हांगा लॉकेलिटींत आयलां खोर्लीं म्हापशाच्या म्हाका तुमी मातशे सांगता अशी बेकरी ना जाल्यार फ्रेश पांव बी हांगा खंय मेळटले हय आयकिल्लें हांवें गोवेकर बेकरी आयकलां अशें दिसता हांवें आनी खंयचे जॉयंट्स बी आसा हांगा म्हापश्या हय हां म्हाका बेकरी सांगता आनी जॉयंट्सय सांगता हांवें आयकलां की बाबाजी खूब फॅमस आसा थंय अशें कितें मेळटा ओके ओके शुअर थँक्यू